आङो जोंखां दैमारि बुंदों जे आंहा फैगौ बिस फेब्रुवारियावहाय आंनि जोनोम साननि मोनसे बार्थडे दङ बे बार्थडेनि थाखाय आं नोंथांनि रेस्टुरेन्टनिफ्राय केक मोननो लुबैदों आरो बे केकखौ आंनो से किल' नांगौ दा बेखौ नोंथांनि रेस्टुरेन्टनिफ्राय मोनगोन ना मोना